دیکھیے جب ہمارے خاندان رشتے دار پڑوسی اقارب اغل بغل میں رہنے والے لوگ لوگوں نے جب ہمیں دیکھا کہ یہ فوٹوگرافی کے دکان پر جاتا ہے پھر وہاں ایک تصویر دیتا ہے پھر اس تصویر کی تصویر سازی کی جاتی ہے تصویر بنایا جاتا ہے پھر اسے دیا جاتا ہے پھر وہ اسے کام میں لاتا ہے سہولت اور آسانی سہولت اور آسانی سے اس کا کام پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے پھر ہمارے خاندان کو یہ کام دیکھ کر یہ عمل دیکھ کر بہت شوق ہوا پھر وہ ہمارے شوق کو اجاگر کرنے میں شوق کو اور دلچسپ شوق اور دلچسپی کو بڑھانے میں وہ اہتمام کرنے لگے اس پر توجہ دینے لگے پھر ہمارے رشتے دار اور ہمارے خاندان ہمیں شوق دلانے میں ہمارے شوق دلانے میں اس کا نمایاں کردار ہونے لگا اہم رول رہا جس کی وجہ سے ہمارا خاندان اور ہمارا اہل ہمارا خاندان ہمارے رشتہ دار اور ہمارے اڑوس پڑوس میں رہنے والے لوگ لوگوں کو بھی شوق ہوئی شوق ہوا کہ وہ بھی فوٹوگرافی کے دکان پر جائے اور وہ بھی ایک تصویر دے پھر وہ تصویر کی سازی تصویر سازی کی جائے پھر تصویر کی عکاسی کی جائے تصویر بنایا جائے پھر وہ جو ہے پھر وہ اسے اپنے کام میں لانے کی کوشش کرے یعنی وہ یعنی اہتمام کر کے اس پر توجہ دے کر کے ہاں توجہ دے کر کے وہ ہمارے شوق کو بڑھانے لگے پھر ہمیں اچھا لگنے لگا پھر ہمارا شوق بھی اجاگر ہو گیا ہاں یعنی ہمارا شوق انتہا درجے کو پہنچ گیا